हमे दू बहीन छियै दुनू मिलि कऽ किचनमे जाइ छियै किचनमे जा कऽ दुनू मिलि कऽ कोइ सबजी काटलक कोइ हमे आलू कटली कोइ सबजी काटलक दुनू बहीनमे सँ एक गो कोइ ई काम कयलक तऽ कोइ वोइ काम कयलक जादा टाइम दुनू बहीनके दुनू बहीनके मोनो लागै हइ आओर दुनू मिलि कऽ खाना पकबै छियै आ कोइ भी सबजी काटि कऽ अनलक कियो दालि चढ़ा देलक कोइ भी खाना पकयलक आओर हइ ने कोइ हइ ने बना कऽ किचनमे दुनू बात भी कयली आओर हइ ने दुनू मिलि कऽ पका लेली खाना आओर आधा काम ओ भी केलकै आओर आधा काम हम भी केलियै इएहसँ दुनू मिलि कऽ मन भी लागल मन लगा कऽ काम कयली आओर काम करि कामो करै जाइ छियै दुनू बहीन सङ्गे जाइ छियै कोइ दुनू मिलि कऽ आ बराबर काम करै हियै काम करि कऽ आबै हइ दुनू दुनू बराबर चिक्कन गोर हाथ धोली धो आरके फेर दुनू बहीन चलि गेली खाना पकबै लए किचनमे किचनमे जा कऽ दुनू बात भी कयली आओर खाना पकबयली जेना सबजी बनेलकै ओ तऽ दालि हम पका देलियै आओर जेना भात पकयलक ओ तऽ सभ पापड़ हम बना देलियै पापड़ तरुआ ओ बनेलकै तऽ सबजी हम बना देली दुनू बहीन मिलि कऽ अच्छासँ खाना पकयली आओर क कपड़ा भी खीँचै रहली तऽ ओ सारा बरतन अर माँजि देलक हमे धो देली माटि उटि चलाए कऽ धो दै छियै आ धो कऽ आओर हइ ने लए गेली घरे तऽ बाँचल ओ लऽ गेलै आधा बरतन आधा बरतन हम लए गेली अङ्गना घरे आओर दुनू सिस्टर मिलि कऽ खाना अच्छासँ बनयली आओर बना कऽ लए गेली घरे तऽ मम्मी पप्पा आयल मम्मी पप्पा कहलकै दुनू बहीन मिलि कऽ खा लेली कोइ पानि लऽ गेल कोइ कोइ खाना लए कऽ निकालली कोइ खाय लए दए देलक तऽ कोइ छीपा लए कऽ आबि गेली दुनू मिलि कऽ खाना अच्छासँ पकयली आओर दुनू बहीन कपड़ा भी खिंचली दुनू बहीन तऽ कोइ खीँचलक कोइ धोअलक आ धो कऽ अच्छासँ कोइ गेल पसारय लए हमहीँ गेलियै पसारय लए रहि गेलै पसा पसारि कऽ अयली फेर दुनू बहीन मिलि कऽ फेर दुनू सङ्गे गेली खयली दुनू सङ्गे खाना निकालली फेर दुनू बैठि कऽ खयली आओर दुनू बात भी कयली खाना भी खा ऊ कऽ दुनू बहीन आ तब लए गेली तऽ फेर दुनू बहीन काम कयली फेर अयली तऽ गोर हाथ धोली दूनू बहीन आ सुतबो जे कयली सुतबो कयली दुनू बहीन रोज एक सङ्गे सूतल आओर भी आओर भी खाना फेर बनबैके मोन होल तऽ साँझमे गेली अयली तऽ साँझमे बनयली खाना तऽ दुनू गेली किचनमे किचनमे जाए कऽ दुनू फेरसँ खाना पकाए बनबय गेली तऽ कोइ बनेलकै खीर पकयलक कोइ छ छोटकी बहीन बनेलकै क् कचौड़ी छानलक तऽ हमे बेलली आँटा सानि कऽ आँटा सानली सानि कऽ तब बनयली तऽ ओ बेललक तऽ हम सिझयली ओ लोहियामे देलक ओ निकाललक तऽ हम बनयली तब खीर बनाबैके कोइ आदी कोइ इलायची देलक खीरमे दूध आनलक छोटकी बहीन हँ तऽ हमे लए कऽ अयली तऽ दूध चढ़ेली तऽ चावल छोटकी बहीन फटकलक तऽ हम उससे आँच फुकली तऽ बना कऽ फेर चढ़यली तब खीर पकयली दुनू बहीन मिलि कऽ तऽ खीर मिल पका कऽ आओर पूरे परिवारके देली खाए लए खीरके आओर खाए कऽ अच्छा बोललक परिवार आओर हम आओर फेर दुनू बहीन फेर कचौड़ी बनयली आँटा सनली आँटा सानि कऽ फेर दुनू बहीन मिलि कऽ ओकरा लोहिया कयली लोहिया करि कऽ दुनू बहीन मिलि कऽ फेरो ओकरा बेलली बेलि कऽ कोइ काट फेर छोलनी लए कऽ काटल चक्कूसँ काटली कचौड़ीके कचौड़ी काटि कऽ तऽ फेर तेल बने आनली दुन्नू बहीन मिलि कऽ तेल देलक तेल दए कऽ तब हइ ने दुन मिलके ओकरा लारली लारि कऽ फेर बनयली बना कऽ एन्नी रखली तब दुनू बहीन मिलि कऽ फेर कपड़ा खीँचली फेर कपड़ा खीँचि उचि कऽ आओर तब घर कोइ अङ्गना घर अङ्गना बहारलक तऽ कोइ अङ्गना जा कऽ उठयलक तऽ एहिसँ पूरे काम दुनू मिलि कऽ कयली घरके काम जे मम्मी पप्पाके भी देह जँतली दुनू बहीन मिलि कऽ जँतली यानि कि हरेक काम दुनू बहीन मिलि कऽ कयली जइसे कि मम्मी मम्मी बोललकै दुनू बहीन मिलि कऽ जो खाना पका तऽ फेर गेली खाना पकबै लए दुनू जेना भिनसरके टाइममे दुनू बहीन मिलि कऽ उठली उठि कऽ कोइ बहारलक कोइ खाना पकयलक पकाए कऽ तब रखलक राखि कऽ तऽ फेर दुनू बहीन मिला कऽ खीर पकयली कचौड़ी पकयली आओर सबजी पकयली आओर चटनी बनयली बथुआके आओर आओर देली खाय लए दुनू बहीन मिलि कऽ अपन मम्मी पापाके आओर दुनू बहीन फेर बैठि कऽ खयली आओर भायके देली खाय लए आओर दुनू बहीन मिलि कऽ देली पप्पा मम्मीकेँ खाय लए पप्पा मम्मी फेर खाए कऽ बहुत अच्छा बनल कहल बहुत अच्छा बनयली दुनू बहीनके अइसे ही दुनू बहीन मिलि कऽ काम करै करै करिहेँ अइसे बोललक मम्मी पापा बोललक दुनू बहुत अच्छा छै दुनू झगड़ा नहि करैत रहय बहुत लेकिन बहुत काम दुनू बहीन मिलि कऽ केलियै